میں نے یہ اسمارٹ فون حال ہی میں آن لائن خریدا اور مجموعی طور پر میرا تجربہ کافی اچھا رہا پیکیجنگ محفوظ اور سادہ تھی جس سے فون کو نقل و حمل کے دوران کوئی نقصان نہیں پہنچا کیمرہ خاص طور پر دن کی روشنی میں بہت عمدہ نتائج دیتا ہے تصویریں صاف اور رنگ قدرتی آتے ہیں بیٹری بیک اپ بھی اطمینان بخش ہے عام استعمال میں ایک دن آرام سے نکال لیا جاتا ہے قیمت کے اعتبار سے فون کی خصوصیات کافی متوازن ہیں یعنی پیسہ وصول پروڈکٹ ہے یہ فون روز مرہ استعمال کے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہوا